हम दौड़य लए जाइ छी बहुत बहुत दूर तक दौड़य लए जाइ छी पाँच छओ बजे उठय छी आओर साढ़े सात बजे तक दौड़य छी भोरकऽ चना फुला कऽ पहिले केला दुध आओर हम अमरुद खाइ छी केला खाइ छी दूध खाइ छी ग्रुपके साथ जाइ छी दौड़य लए बहुत बहुत दूर तक जाइ छी मेहसनासँ चक्का दूर चक्का इसकुल तक जाइ छी दौड़ते दौड़ते जाइ छी दौड़ते हुए ग्रुपके साथ दौड़य छियै आओर ग्रुप आर्मीके लिए दौड़य छियै आर्मीके ट्रेनिंग करय छियै इएह लए हम भोरे कऽ उठिकऽ दौड़य आर छियै अपना फिटनेस बना बनबय लए हम दौड़य छियै आओर स्वास्थके लिए बहुत लाभदायक छै इएह कारण हम दौड़य छियै स्वास्थ्यमे बहुत लाभदायक छै ई इएह लए हम दौड़य छियै आओर दौड़ दौड़नेसँ फिटनेस बनय छै इएह लए हम दौड़य छियै

दौड़य छी इएह लए कि ठीक ठाकसँ देह हाथ काम करय आओर कहियो कहियो ई नहि होइ कि कोनो काम करियै हकमइ लागियै ई सब नहि होइके चाही एहि लए हम दौड़य छियै

इएह लए हम दौड़य छियै कहियो जेबय जाइ छियै तऽ दूर दूर तक दौड़य छियै लड़िका आर छै लड़िका आर उठाबय छै तऽ हम्मे आर जाइ हम्मे आर जाइ छियै दौड़य लए दौड़य लए जाइ छियै तब मेहसिनासँ दौड़ते दौड़ते चक्का इसकुल तक फेन उधरसँ पैदल आबैत छियै घरपर किछु देर पढ़य छियै तैके बाद आबय छियै घरपर तब अपना काम धन्धा करय छियै गाय आरके कुट्टी दै छियै आओर खेत जाइ छियै आलू आर कोरय लए जाइ छियै तऽ आलू आर कोरिके आबय छियै आओर आलू आर कोरय छियै आलू फेर शाममे आलू घरपर आनय छियै इएह इएहे सब करय छियै आओर जाइ छियै चारि बजे कोचिंग कोचिंगसँ आबय छियै तब अपना काम फेर पढ़ाइ करय छियै आओर दौड़य लए जा फेन शामके बॉडी आर बनबय छियै आओर इधर उधर ग्रुपके साथ घुमय लए जाइ छियै औ आओर बाजार जाइ छियै केला आर खरिदय लए सेब आर काजू दूध गायके कुट्टी आर दै छियै तब दूध गाय दै छै उ एहि लए हम दौड़य छियै कि हमर फिटनेस बनल रहय हमर आर्मीमे जॉइनिंग हो जाइ या पुलिस पदाधिकारी या एस पी डी एस पी किछु कोनोमे भऽ जाइ इएह लए हम फिटनेस बनबय छियै अपना स्वास्थ्यके लिए बनबय छियै आओर अनेको कामके लिए हम बनबय छियै फिटनेस एहि लए हम दौड़य लए जाइ छियै रनिंग करय छियै काहेकि बहुत जरुरी छै रन्निंग देहके फिटनेस बनय छै आओर ग्रुपेके साथ हमलोग हमसब जाइ छियै दौड़यके लए ग्रुपमे उठबय हइ पाँच छओ बजे तऽ आधा एक घण्टा दौड़य छियै फेर उधरसँ पैदल आर आबय छियै आओर शा शामकऽ फिर ई काम होइ छै तऽ दौड़य लए जाइ छियै तऽ फिटनेस बनय हइ दौड़य लए जाइ छी कहियो कहियो ग्रुपके साथ कहियो अकेलो चलि जाइ छियै दौड़य लए फिटनेस बनयके खातिर हम दौड़य छियै यही लए हम जाइ छियै रनिंग करय लए अनुभव छै कि होतेय आर्मीमे भर्ती भऽ जेबय